बाइक असां हलाईंदा आहियूं ॾाढी तकलीफ़ू ईंदियूं आहिनि ॾाढा कठिन रस्ता बि हूंदा आहिनि ॾाढा सुठा रस्ता बि हूंदा आहिनि सभी रस्तनि था गुज़रणो पवंदो आहे हितां असां पूरी रीता निकिरंदा पंहिंजे घर मां असां पूरी कटनी घुमंदासीं पूरी कटनी घुमंदायूं पूरी कटनी घुमंदासीं किथे नदियूं आहिनि किथे नाला आहिनि किथे बरसाति जो टाइम आहे किथे कीचड़ आहे सभिनि मां बाइक कढिणी पवंदी आहे पंहिंजे पंहिंजे हलण जो तरीक़ो हूंदो आहे पोइ किथे किरंदा बि आहियूं आला बि थी वेंदा आहियूं किथे धक बि लॻंदा आहिनि किथे स्लिप बि थींदी आहे गाॾी छा कयूं भई रस्ता अहिड़ा आहिनि कई रास्ता शहर जे अंदरि सभिनि खे ॾिसिणो पवंदो आहे ऐं असांखे त पंहिंजो कमु करिणो आहे त गाॾीअ जे बिना कम न थींदो आहे बाइक जे बिना वञिणो आहे असांखे कंहिंमहिल भाॼी वठणु विया कंहिंमहिल अटो पीहाइणो आहे कंहिंमहिल कण्क पीहाइणी आहे कंहिमहिल ॿारनि खे स्कूल छॾे अचिणो आहे कंहिंमहिल घरु वारीअ खे वठी वञिणो आहे कटनी सभु करिणो पवंदो आहे पोइ रस्ते में असां काथे किरंदा बि आहियूं स्लिप बि थींदा आहियूं पोइ उन खे झेलिड़ो पवंदो आहे सभु कुमणो पवंदो आहे सभु करिणो पवंदो आहे इहे आहे असांजी इन ई कट कटनीअ जी स्थिति की नदियूं बि आहिनि नदियूं बि पार करणियूं पवंदियूं आहिनि कहिड़ा कहिड़ा रस्ता आहिनि की जंहिंमहिल बारिश पइजंदी आहे त पतो न पइजंदो आहे गॾो आहे कोन्हे उन में बाइक घुसी वेंदी आहे पोइ उन खे असां खे कढिणो पवंदो आहे पोइ असांखे उन में पूरा शरीर पूरे कपिड़ा सभु ख़राब थी वेंदा आहिनि इन खां पोइ बि असां ठीकु आहे चवंदा आहियूं ठीकु आहे भई हलिणो त आहे निभाइणो त आहे सभु निभाईंदा आहियूं सभु निभाइणो करिणो पवंदो आहे सभु हलिणो पवंदो आजे सभिनि हंधि किथे किथे जिते बि वञु बरसाति में न रस्ता मिलंदा आहिनि न राति जो अंधेरो हूंदो आहे न उहो नज़र ईंदा आहिनि रोड सभु करिणो पवंदो आहे पोइ जीअं तीअं करे हलंदा आहियूं असां किथे नालियूं आहिनि काथे नदा आहिनि किथे खॾा आहिनि किथे बुलटर पिया आहिनि उने मथां चढ़ाइणी पवंदी आहे गाॾी पोइ असांखे मथां बुलटर किरंदा आहिनि कंहिंमहिल लॻंदा आहिनि कुझु बि करे करिणो पवंदो आहे हलिणो त आहे न छा कयूं